पहले किसी भी गाँव के कलाकार हो या बाहरी कलाकार हो ओ टी पी की व्यवस्था नहीं सही तरीक़े से थी इसलिए पहले सही से शो नहीं हो पाता था ना ही जो भी कुछ कलाकार आगे करना चाहते थे ना ही उनको मौक़ा दिया जाता

वह पसंद की उसमें आप स सेलेक्ट हो गए तो अपना पैसा से ही कोई कुछ होते है तो आगे बढ़ाया जाता है और इससे होता है कि लोगों की अपनी कलाओं को प्रतिभाओं को दिखाने का मौक़ा मिलता है यह इससे अपना जीवन बेहतर लोग बना सकते है पहले ज़माने में यह सब व्यवस्था नहीं थी अब डिजिटल इंडिया होते जा रहा है धीरे धीरे इसलिए यह समग्री की व्यवस्था करवाई जा चुकी है करवाई जा चुकी है इसलिए अब हमारे गाँव के भी छोटे छोटे कलाकार स्टेज शो में फिर बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं जाने का लोगों को पसंद करते हैं लोग विडियो बनाता है विडियो को देखने से भ्यू बनता इसीलिए लोग पसंद करने लगता और बड़े बड़े कलाकारों के प्रति उसकी भावनाएं बन जाती हैं और वह आगे बढ़ जाता है यही से यह होता है कि अपने कलाओं को दिखाने का मौक़ा मिला है नहीं तो अपनी कला लेकर लोग पहले बैठा रहता थे अभी है कि लोग अपने भारत

अब इन्स्टाग्राम बनाती है उस पर देखती है तो वह सब उस बच्ची को आगे बढ़ाने का योगदान करते हैं